हाल मावनाय गायनाय फुनाय खस्ट'या दिनै आंबो बुरि मानसि जाबाय गायनो हाला फुनो हाला दिनै बिहामजो फिसाफ्राबो गायनोनो गोसो जाया नाथाय आं खामला लानानैसो गायहोनाय जादों गायाबा माखौ मोनजानो मालायनि हा सुखानबाबो गायनानै जाथारनांगौ होननानै आङो हाजिरा एसे होनानैबाबो हाल एवनाय होनानैबाबो गायनानै जादों नाथाय अलसियाखौथ' थिननो हानाय नङा आं हाजिरा लादों आरो हाजिरा लानानै गायदों आंबो गायनो हाला दुब्लियावनो थांनो हाला देहाया दा दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि जायो आंनि देहायाबो बुरिनाय देहा एखनबा सिं सायो एखनबा गोग्लैबायो बेखायनो आङो हाजिरा सासे लानानै गायदों गायहोदों आरो हाजिराखौनो हमनानै गायहोनाय जादों आरो आं दिनै गायाबा माखौ जानो बायनानै जाथारनांगोन नङाबा आर गैयाबा मालायनि हा सुखान लानानैसो गायखानाय बेखौनो गायनानै जायाब्ला मोनजायो होननानै गायदों आरो आं हाजिरा होनानैब्लाबो गायदों किन्तु आं गायनो हाला देहा सोलेरानो आंना जाला बुरिनाय देहाखाय बेखायनो आङो हाजिरा लानानै गायहोदों आरो गायनानै जेन'बा जादों जानो मोनगोन आरो एसे दा बेखौनो आङो बुंनानै होनोसै